जों हेजाउफ्रा संनांगौ खावनांगौखा नालाय जोङो ओंख्रि ओंखाम संनानै जाहोनांगौ नालाय दा जोङो बेखौनो सबाय साम' संनानै जाहोयो जों सबायखौ रुग्रोनोसै साम'खौ एउनोसै होसन्नोसै सानोसै खारदै होनोसै आरो अनला दाउ मेवाइ बेफोरखौबो संनानै जाहोयो जों अनलाखौ मेवाइ अनलाखौ मेवायखौ अन खारैजों एउगोरनानै अनला देगोरनानै दै होनानै फुदुंग्रोनानै अनलाखौ उनाव होसन्नोसै मेवाइखौ खारदैजों एउनोसै आरो मैथाजों नाजों संनो मोजां मोनो बेखौबो गुदब्रबनानै मैथाखौ एटग्लिनानै गालांनानै ना गुरहैनानैबाबो होसन्नानै संनानै जाफैनसै जों फिसाफोरनि थाखाय जों न'खराव संनाय खाउनायखौ फिसाफोरनो संनानै जाहोनांगौ जोंनि माहाजोनफोरनो संनानै जाहोनांगौ मैथा एम्फौ सं संनायखौ जानो गोथाव मोनो

दा बायदि गरम बोथोराव मैद्रु मैला जानो मोजां मोनो नार्जि अमा बेफोरखौबो जानो मोजां मोनो दाबायदि गरम बोथोराव नार्जिखौ सोमसै रुनोसै खारदै होनानै इटग्लि सानोसै अमा बेदरखौ एउथ्रमनानै होनोसै बयबो गोथाव मोनथारो होन्नानै बुङो आरो आंनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ नार्जि अमा संनाय अनला मेवाइ दाउ बेफोर संनायखौ गोथाव मोनथारो खारदै नां खारै ज्रोम नांबासो गोथाव जायो होन्नानै बुङो नालाय मैथाजों नाजोंखौबो जानो गोथाव मोनो मैथा एम्फौ जानो मोजां मोनो गोथाव मोनो